हांव केन्नाय म्हाका दिसलें म्हणटरी दिसता म्हाका म्हयन्यांतल्यान एका आठ दिसांनी आठ पंदरा दिसांनी हांव देवळांत कामाक्षी शिरोडा वयता तेन्ना खुबशी गर्दी बी दिसता लोक खूब भक्त आसता थंय पूण ते पुजा बी करता बरे आनी देवा कडेन मागता बी आनी हें म्हाका बरें खूब पसंद दिसता म्हाका बरें दिसता तें कितें आनी कितें फुलां व्हरप गर्भवती उरप आनी किदें तेल व्हरप कितें आपलें तेंका तें सांगता आनी भटजीक सांगता की आमकां हें पय हें आमी देवाक दी आनी सांगोन अशें घे ते बरे भटमाम सांगून सांगोन घेता आनी मागीर तेंगे काडू प्रसाद दिता आमकां कितें आमी तें मान्य करूं आमी प्रसाद भटबाबा आं कितें तरी हांव देवीन दितलें